हमर इलाका जेकि हम पाली गामसँ ताल्लुकात रखै छी ओकरमे किरकेटके एगो सार्वजनिक खेलके रूपमे मानल जाए छै लोक बहुत बढ़ि चढ़िकऽ किरकेटके मनोरञ्जनसँ जुड़ल छै यहाँके हर साल मून स्टार किरकेट क्लब पाली द्वारा एगो खेल प्रतियोगिताके आयोजन होइ छै जेकि दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहसँ जनवरीके अन्तिम सप्ताह तक वृहद रूपसँ चलै छै जाहिमे बहुत सारा खेलाड़ी आसपासके गामके जगहके बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लै छथिन ओसब जे छै अपन अपन टीम बनाकऽ सब ओहिमे हिस्सा लै छथिन एहिमे जे छै से जितैवलाके इनामो मिलै छै हर हारैओवलाके किछु किछु हारैओवलाके किछु इनाम देल जाए छै यहाँ तक कि ईमे लोकके जमावड़ा बड़ रहै छै बहुत भीड़ आबै छै देखैलए फाइनलके जे छै से इन्तजाम बहुत वृहद रूपसँ करल जाइ छै जाहिमे आसपासके रोजगार उद्योगसब जे छै सब अपन वृहद विज्ञापनोके द्वारा जे छै से पइसा लगबै छथिन आओर किरकेटके एतऽ जे छै से बहुत उँच दर्जा देल गेल छै